पंद्रहं ऑक्टूबर उणिवीह सौ चोहतरि टीह डिसम्बर उणिवीह सौ ॿहतरि एकवीह सेप्टेम्बर ॿ हज़ार हिकु उणिवीह नवम्बर ॿ हज़ार टे उणटीह मार्च उणिवीह सौ असीं